कला में हम लोग शुरुआती ग़लती ये करते हैं जिससे पेंसिल हम लोग बहुत ज़्यादा ना टाइट ले लेते हैं पेंसिल पेंसिल जो नोक होता है ना वो कई किसम के आते हैं टाइट हो गया नोर्म हल्का नॉर्मल हो गया तो हम लोग है ना टाइट वाला लेते हैं क्योंकि हमें पता है उस समय ना होता है कि कौन टाइट है कौन क्या है कैसे है किस तरह से है तो हम अक्सर बहुत ज़्यादा ग़लती करते हैं इसी में पेंसिल में लेकिन जो बच्चे जानते हैं कि हाँ इस पेंसिल से इतना बढ़िया ड्राइंग बनेगा इतना बेहतर बनेगा तो वो वो लोग नहीं लेते हैं पेंसिल अब हम लोग मार्क दुकान जाते हैं दुकान दुकान में भैया इस तरह का पेंसिल होगो पेंसिल दे दीजिए वो नॉर्मल पेंसिल दे देंगे तीन चार पाँच पर की हम लोग ले के उसी को चले आते हैं कला बनाते हैं तो बनाते हैं अब सीधे तो वो पेंसिल और मार सही नहीं चलता वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा चल जाता है जिससे पेपर पर जब हम लोग बनाते हैं तब वो नीचे देखते है दाग़ लगा है तो हम लोग को अच्छा भी नहीं लगता बहुत अजीब लगता है तो क्या होगा ना जब टीचर लोग जब देखते हैं तो हाँ बताते हैं कि बेटा जाओ हल्की पेंसिल ले के आओ तो नहीं होगा तो टीचर थोड़ा बताते हैं कि इसे थोड़ा हल्का सा करो तो लड़के उसी समय सीखते हैं तो जिनको पता होता है कि हाँ पहले उसी पेंसिल से जो गाढ़ा हो उससे थोड़ा हल्का का सा इसके दो हल्का सा उस पर निशान लगा दे जो बनाना है हमें तो ऐसे बना लेते हैं तो मैंने जैसे जब बनाई थी तो मैंने पहले हल्की सी पेंसिल से हल्की पेंसिल से उस पर अपन निशान बना लीये कि मुझे इसी तरह बनाना है तो मैं बनाया फिर उससे गाढ़ा बनाया तो जब मैंने हाई स्कूल में पेपर मैंने में देने गया था तो उस समय कला का था तो लास्ट पेपर था कला ही मेरा तो लड़के सभी थे मेरे साथ हम लोग स्कूल इस सेप्टेम्बर में गए थे तो हम लोग गए थे देने पेपर तो कला का हम लोग को था तो हम लोग कला देने लगे तो मैंने एक ग़लत ही ड्राॅइंग बना दी थी जो मुझे बहुत आय ख़राब लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए था बहुत तो मुझे दुख हुआ उसका कि वो मेरे साथ ऐसा ही क्यों हुआ मैंने उसको कुछ सोच के बनाया था वो सही नहीं हो पाया लेकिन उसके पहले जो मैंने बनाया था उस पर मैंने बहुत सावधानी बरती थी तो वो सही बन गया लेकिन पीछे वाला क्या था सब मैंने तो जल्दी जल्दी के चक्कर में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था लेकिन फिर मैंने कला को दोबारा देने की प्रैक्टिस किया तो उसमें आया था कि हाँ दे लो लेकिन उस समय लॉकडाउन पड़ गया था तो मैंने नहीं दिया फिर इंटर में मैंने उस ग़लती को सुधारा क्योंकि मुझे पता था कि अगर ये ग़लती दोबारा करूँगा तो अब क्या होगा टीचर लोग थोड़ा ग़ुस्साएंगे डांटेंगे कि अरे तुम बारहवीं क्लास में हो तुम्हें इतना भी नहीं पता तो मैं इस ग़लती को अपनी सुधारा तो उस समय जो गंगा सफ़ाई का अभियान चला था तो मैंने उसमें ड्राॅइंग बनाया था जो कि मैंने हालांकि मैं फर्स्ट नहीं थर्ड आया था मुझ से एक बेहतर लड़के ने बनाया था तो मैंने उसका देखा था तो उस उसने एक बहुत अजीब सी बहुत टॉपिक वाली बात लिखी थी अगर हम जल ही नहीं बचेगा तो हम कैसे रहेंगे जल में जो है वो हम ही हैं और हम से ही जल है तो मैंने उसका देखा था और मुझे वो बहुत अच्छा लगा उसकी पेंटिंग मुझ से ख़राब ही थी पर वो जो उस ने लिखा था ना वो टॉपिक बहुत अच्छा था उसे वो भा गया था तो मैंने उसका ऑटोग्राफ़ लिया था जो मेरे बैग में अब भी है लेकिन बहुत से लड़के जो मेरे साथ थे तो उन्होंने देखा कहा कि अरे यार तुम्हारा अच्छा था तो तुम ने उसका क्यों ऑटोग्राफ दिया वो तुम्हें तो उसको देना चाहिए था तो मैंने कहा कहा कि वो जो उसने जो बात लिखी है ना वो सही लिखी है फिर जब हम ही हैं और जो जल है वो तो हम बर्बाद कर रहें जिससे पानी हम लोग को पीना है जितना उतना पीए और बाक़ी आधा फेंक दिए तो ये अच्छा नहीं लगता तो हम लोग को अच्छा नहीं लगता तो वो टीचर जो थे तो उन्होंने कहा कि तुम कला जब बनाए हो तो कैसे तुम बनाए हो कला क्या सोच के बनाए हो तो मैंने कहा सर मैंने जो कला सब बनाया था वो तो सर मेरा सही है लेकिन उसका इस लिए बेहतर थी कि उसने सर टॉपिक लिख दिया जो मैंने जो मैं नहीं लिख पाया वो उसने लिख दिया लेकिन मुझे उसका बहुत पसंद लगा कि वो लड़का कला में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने उसी के साथ चार पाँच ड्राॅइंग बनाई थी इंटर में तो लड़के सभी कई आते थे प्रतियोगिता तो मैंने उसमें भा पार्टिसिपेट भी किया तो मैं उसी से आगे बढ़ता गया लेकिन एक बात थी उस लड़के की बात में बहुत दम था जो उसने लिखा था मुझे लेकिन कला जो है जो लोग सोचते हैं कि अरे बनाना बहुत कठिन है बहुत ऐसे है वो सभी आसान है बस किसी तरह से आप सोचें तो कितना बढ़िया है इस लिए मेरा पसिन मुझे पसंद है कला क्योंकि इसमें बहुत कायदे से समझ समझ के अपने हिसाब से लिखना पड़ता है कला इसी लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है बनना बहुत सी बातें जो कला में नहीं करना चाहिए जैसे कुछ लोग क्या है ख़राब ड्राॅइंग बनाते हैं तो उनको ये नहीं ख़राब बन गया वो बनाते हैं अपने हिसाब से लेकिन थोड़ा ग़लती हो जाता है अब ग़लत सही तो सभी से होगा तो अब क्या किया जाता है इसी लिए मेरा पसंदीदा कला है